तश्यो फोटो काडपाक हांव आमच्या गावांत व शहरांत खंय मेळटा थंय फोटो फोटोग्राफी करता पूण आमच्या भारत देशांत वचचें म्हळें जाल्यार म्हाका हिमाचल खंयची हिलस्टेशन हें आवडटलें